धर्म जीवनके सबसँ अमूल्य चीज छै जे अहाँके पूरा जीवनके प्रभावित करैत छै करैत अछि भोरे उठू आ रातिमे सुतऽ तक जे नित्यकर्म छै अगर अहाँ ओकर पालन कऽ रहल छी तँ अपना आपमे सबसँ पैघ चीज छै कोनो धर्म होए सनातन धर्म सबसँ छै प्रथम दोसर छै कि अहाँ अगर धार्मिक छी सनातनी छी तँ पूजा करब अगर अहाँके आत्मा पर विश्वास अछि कि आत्माके पुनर्जन्म होइत छैक तऽ अहाँ पूजा करब किएक तँ कर्मक फल अहाँके बूझल अछि जे अगिला जन्ममे कर्मक फल भेटत ओतबे नास्तिक लोक जे छै तकर चारवाक सिद्धान्त छै जे ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जिवेत सुखम् जिवेत ओकरा लेल कोनो मतलब नहि रहैत छै पूजा पाठ हम कहब कि सनातनी परम्पराके हमसब मानी एतबे कहबाके अछि